पालीमे नाटक प्रसिद्ध पाली जे छथि से एखन बढ़िआँ परफॉर्मेन्स कऽ रहल अइ आओर मिथिलाके जे छै से पान मखान आओर माँछ जे छै से बहुत उत्साह छै आओर मिथिला तऽ रहबे करतै जाहिमे हमरासबके धोती कुरता पान मखान जुत्ता पाग हरेक चीजके जे छै से छै सोना चाँदी जतेक भी छै कि बुझलिए तऽ ईसब जे मिथिलाके अपन जे रहतै तऽ ओ बहुत बढ़िआँ छै शुभ छै एहिमे अशुभके कोनो मानता छैहे नहि आओर जाहिमे हमरासबके छठि दिवाली हरेक एहन कोनो पर्व होइ छै तऽ ओहिमे जे छै से हमसब धोती कुरता ईसब पहिरकऽ हमसब अपन चलै छी घुमै छी जुत्ता लगाकऽ मतलब राम भगवान जेना अपन मिथिलाके जे छै से मतलब उत्साह देलखिन हँ ने तेनाहिए जे छै से हमहूँसब देलिए हँ आओर देबे करबै कि बुझलिए ताहिमे अहाँसबके आशीर्वाद रहतै तऽ मिथिलाके जे छै से मान सम्मान गुमान हमेशा हमरासबके साथ रहबे करतै कि बुझलिए ताहिमे जे अहाँसब चाहै छिए मिथिलाके उत्साह बढ़बैके लेल नाटक प्रसिद्ध नाटक कला प्रसिद्ध पालीके जे छै से हमसब रङ्गमञ्चपरमे जे छै से रोज देखैलए आबै छी कृष्ण पूजा जाहिमे दुर्गा पूजा होइ छै कृष्ण पूजा होइ छै जेनाकि बाबा डिहवार अस्थानमे काली पूजा अस्थानमे काली पूजा होइ छै तऽ ओहिमे हमसब प्रोग्राम करै छी तऽ ओहिमे सब गोटा जे छै से हम गमेश गबैआ मतलब जतेक भी अपन कलाकार सब छथि सब उत्साह लगाकऽ चलै छथि जे देखितो कोना लागिकऽ बैसितहुँ दुइ लाइन शब्द कहितिए गाना गबितहुँ तऽ हमसब जे छै से सिङ्गर भेलहुँ हमर नाम ओम प्रकाश झा छी हम सिङ्गर छी हम गायक लाइनमे जे छै से जुड़ैलए चाहै छी जुड़ैलए चाहै छी मिथिलाके पान मखानके साथ जे अहाँसब आशीर्वाद देबै जे हम दुइ लाइन कतहु बाजि सकी दुइ लाइन गाना गाबि सकी कोनो भी अरविन्द बाबू छथि एखन मिथिलाके बहुत सुन्दर दरभङ्गाके जे छै से आगाँ कऽ रहल छथि कि हुनके आवाजमे हमहूँ गाना गाबैलए चाहै छी अहाँसब जहन प्यार देबै दुलार देबै तकर बादे ने किछु हेतै अगर अहाँसबके आशीर्वाद रहलै तऽ हम गीतो गाबिकऽ अहाँ सबके सुना सकै छी

इएहसब मिथिलाके गाना भेलै जाहिमे एहन एहन गानासब हम बहुत गबै छी अरविन्द बाबूके माधव रायके कुञ्जबिहारीके राजीव रञ्जन झा जे छथि हुनकरसबके सबके गाना गबै छी अहूसँ नीक नीक गानासब हम गबै छी तऽ एकटा गाना अहाँ सबके आओर प्रस्तुत कऽ रहल छी

भीख मँगैए ओमप्रकाश यै भीख मँगैए ओमप्रकाश करू ने विचार यै तऽ इएह जे छै से मिथिलाके श्यामा माइ मन्दिरके जे छै से अपनेके ई गाना छलै हँ अरविन्द बाबू गएने छथि एहन एहन गाना जे छै से हमहूँसब गाबि सकब जरूर अहाँसब अगर प्यार दुलार देबै सपोर्ट करबै तऽ जरूर जेबै आगाँ ओना तऽ हमरासबके पब्लिकके सिवा तऽ आओर किछु नहि छै पब्लिक जाबे तक सपोर्ट नहि करत ताबे तक हमसब आगाँ नहि बढ़ि सकै छी कि बुझलिए तऽ ताहिमे अगर अहाँसबके विचार हुअए तऽ वीडिओके गानासबके आगाँ निकालैके कोशिशमे रहबै